मां कुझु ॾींहं पहिरियूं पंहिंजे ॿारनि जे लाइ लटा वरिता हुआ नंढनि नंढनि ॿारनि जा पोटनि पोटियुनि जा बि त उहे ॾाढा कपिड़ा सुठा निकिता आहिनि ऐं क रंग बि ॾाढो सुठो अथनि ऐं फिटिंग बि ॾाढी सुठी जीअं त कोई नीरो रंग बि हूंदो आहे त सुठो लॻंदो आहे ऐं धोतनि त फिटिया बि कोन्हनि रंग बि न वियो अथनि ऐं सुसिया बि कोन्हनि फिटिंग बि ॾाढी सुठी त मां चवंदमि त सभिनि खे सलाह ॾींदमि त तव्हां बि ॿारनि जे लाइ अहिड़ा सुठा लटा वठिजो